صبح میں میرے میرے صبح میں ناشتے میں دودھ ہوتا ہے کیلا ہوتا ہے اور انڈے ہوتے ہیں یہ میں کھا کے نکلتا ہوں اس کے بعد پھر میں جب دوپہر کو کھانا کھاتا ہوں تو اس میں دال چاول سبزی کوئی سی بھی بن جائے جو مل جائے وہی اور روٹی اور سلاد یہ میں کھاتا ہوں اور رات میں جو گھر میں بن جاتا ہے میں وہ کھا لیتا ہوں تو ویسے زیادہ تر سبزیاں ہی بنتی ہیں اور یہی میں کھا لیتا ہوں